جناب آپ گاڑی یہیں روک دیں میری منزل آ گئی ہے جناب میرے پاس پانچ سو کا نوٹ ہے کیا آپ کے پاس پانچ سو کے کھلے ہوں گے نہیں ہیں تو آپ نقد رقم کی ادائیگی کر سکتے ہیں یہ لیجیے پانچ سو روپے اور میرے دو سو روپے واپس کر دیجیے